मेरा रामनगर च घर उत्थें अग्गें ऐ इक इक घैंटा डेढ घैंटा लगदा जंदे ते चौकी ऐ चौकी दे अग्गें इक वीनू ग्रांऽ आंदा ऐ ते उत्थें दे अस रौह्ने आह्ले न ते मेरे घर च अस मतलब कि मतलब ज्वाइन फैमली ऐ साढ़ी उत्थें मेरे निक्के द दादू बी रौंह्दे ते मेरे दादू बी रौंह्दे न ते मेरे ताऊ न उत्थै ताई न ते उं'दे बच्चें न